हलो बढ़िया असां रॉकेट लॉंड्री मां ॻाल्हायूं पिया ॿुधायो तव्हां कीअं फ़ोन कयो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां पहिले मोकिलियो असांखे सिल्क जी साड़ियुनि खे असां ड्रायक्लीन सुठे सां कराईंदा आहियूं कॉटन में जेतिरा बि दाग धब्बा इहे सभु हूंदा आहिनि हू सभु असां हटाए करे ई ॾींदा आहियूं पर्फ़ेक्ट हूंदी आहे हुनमें चरख वग़ैरह बि असां कराए करे ॾींदा आहियूं ऐं असांजा रेट थोरा मार्केट सां वधीक ई रीज़नेबिल आहिनि तव्हां पहिले असांखे जेको बि तव्हां खे ड्रायक्लीन जो कमु हुजे तव्हां असांखे भले मोकिलियो त असां तव्हां खे कराए ॾींदासीं हा दीदी सिल्क जी साड़ी जो असां वटि ड्रायक्लीन जा थ्री हंड्रेड चार्ज आहे ऐं अगरि तव्हां चरख बि कराईंदा त चरख कराए ड्रायक्लीन कराए करे थ्री एटी रुपी पर साड़ी जो चार्ज थींदो ऐं कॉटन जा टू फ़िफ़्टी चार्ज आहे ऐं कॉटन जी साड़ी जो असां चार्ज जेको आहे मतिलबु चरख जो कराइण जो असां हुनमें अघु वीह रुपया बल्कि तव्हां खे डिस्काउंट करे टू फ़िफ़्टी में करे ॾींदासीं ॿई शयूं मिलाए करे असां वटि बाकी बि ड्रायक्लीन जो सॼो कमु थींदो आहे न न न न उन जे लाइ तव्हां निश्चिंत रहो बिल्कुल ई प्रोपर कमु असांजो सुठो हूंदो तव्हां कम जे लाइ कोई परेशानु न थियो तव्हां सुठो कराए करे ॾींदासीं तव्हां खे ऐं हिक दफ़ो कराईंदा त वरी अॻियां हमेशह असां वटि ई ईंदा तव्हां ॿियो बि कोई शइ हुजे तव्हां वटि साड़ियूं असां वटि सभु शइ जो कमु थींदो आहे हा न हा पार्टी वियर सूटनि जी बि ड्रायक्लीन असां कराए करे ॾींदा आहियूं उनमें अगरि जेको कुझु कट वट बि लॻल हूंदो आहे त सूट जो असांजो अढाई सौ रुपया चार्ज आहे रफ़ू वफ़ू बि कॾहिं कॾहिं हूंदो आहे न कुझु लॻल हूंदो आहे त रफ़ू वग़ैरह बि कराए करे ॾींदा आहियूं असां वटि कंबल बि ड्रायक्लीन थींदा आहिनि कंबल जो डबल बेड जे कंबल जो फ़ाइव हंड्रेड चार्ज आहे ऐं सिंगल बेड जे कंबल जो थ्री फ़िफ़्टी चार्ज आहे असां असां जॾहिं बि तव्हां हा हा तव्हां भले ॿिए कंहिं खे बि ॿुधाइजो कि तव्हां ॿिए कंहिं खे बि ॿुधाइजो कि मतिलबु असां कमु सुठो थींदो आहे तव्हां हिकु दफ़ो कराईंदा तव्हां खे ट्रस्ट थींदो त तव्हां तव्हां खे ट्रस्ट थींदो त वरी तव्हां ॿिए बि कस्टमरनि खे बि असां वटि मोकिलींदा हीउ त शइ चैन थींदी आहे न इहा त चैन आहे तव्हां सेटिस्फ़ाय थींदा त चार ग्राहक ॿिया मिलंदा असांखे असां पहिरियों तव्हां जो कमु अगरि कंदासीं त बिल्कुलु सुठो कराए करे ॾींदासीं इन जे लाइ तव्हां निश्चिंत हुजो ठीकु आहे ॿियो कोई सेवा जो अवसर

अच्छा अच्छा असांजे असांजे जेको कमु कराए करे ॾींदा आहियूं न त उनमें कलर वग़ैरह बि फ़ेड कान थींदा आहिनि जीअं तव्हां ॿिए कंहिं खां ड्रायक्लीन करायो हा हा दुपट्टा बि डाई बिल बि कमु थींदो आहे ऐं जे कॾहिं तव्हां ॿिए किथे कराईंदा त वधीक एसिड वग़ैरह पाए करे कलर डाय करे जेके थींदा आहिनि त उनमें फ़ेड बि करे छॾंदा आहिनि त असां वटि तव्हां खे इहा शिकायत न मिलंदव तव्हां असां वटि ड्रायक्लीन कराईंदव त तव्हां जा कलर बिल्कुलु पुख्ता हूंदा हुनमें न त कलर फ़ेड थींदा न श्रिंक थींदा असांजा हा क्वालिटी बिल्कुलु मेनटेन करे करे ॾींदा आहियूं असां तव्हां खे ऐं असां होम सर्विस बि प्रोवाइड कराए छॾंदा आहियूं तव्हां अगरि ऑनलाइन तव्हां बुकिंग हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां ऑनलाइन बुकिंग करे छॾो मुंहिंजो नम्बर त तव्हां मूंखे पंहिंजो एड्रेस ऐं लोकेशन मोकिलियो ऐं जेको तव्हां खे करवाइणा अथव हू मोकिलियो असां तव्हां खे छोकिरा घर मोकिलींदासीं हू घरां हा घरां खणी बि वेंदा तव्हां जे ऐं घर अची करे तव्हां खे पहुचाए बि वेंदा उनजो जेको थोरो मिनिमम जेको चार्ज हूंदो हू तव्हां खे एक्स्ट्रा पवंदव हा त उनजो थोरो सो जेको एक्स्ट्रा चार्ज हूंदो हू तव्हां खे ॾियणो पवंदो बाकी इहो बि त आहे न तव्हां खे घरां निकिरणो कोन थो पए एतिरी उस आहे एतिरी उस आहे उस में न घर मां निकिरंदा तव्हां जी बि सेफ़्टी आहे असांजी बि सेफ़्टी आहे असांजो बि घर वेठे तव्हां खे कम प्रोवाइड कराए ॾींदासीं ऐं बल्कि अचो दुकान ते अची करे ॾिसो त ॾिसंदा त तव्हां खे ॿी बि शइ ॾिसण में ईंदी कीअं थिए थो ओके ओके थैक्यू